ہیلو جی ہاں بولیے کیا کام اچھا کب جانا ہے اچھا کتنے آدمی ہیں

پندرہ سو روپیہ لوں گی پورے دن بزی رہیں رہیں گے آپ کے ساتھ تو پندرہ سو روپئے زیادہ کہاں ہیں میم کتنا دیں گی آپ یہ آدھا کروا رہی ہیں ہزار روپیہ چلیے دے دیجیے گا سات سو روپیہ میں کیسے چلے گا بتائیے پورے دن میرا خراب ہو جائے گا سات سو روپئے چلیے نو سو روپئے دے دیں گے اور وہاں سے اور کہیں جانا ہے اچھا تو بتائیے آپ سوچیے کہ پورا دن میرا خراب ہو جائے گا سات سو روپئے میں سات سو کم سے کم دو سو روپئے بڑھا دیجیے سو روپئے اب بتائیے بہت کم نہیں بولتے ہیں آپ کم سے کم جو ہے نا ہزار روپیہ میرا بنتا ہے میم اتنا کم میں کیسے ہوگا ہزار روپئے کر دیجیے کیسے ہوگا آپ کون سی جگہ کے بارے میں بتا رہی تھیں ابھی کہاں سے اس سے پہلے کیا بولی تھیں بولیے پھر دوبارہ واپس گھر او اس کے بعد دوبارہ گھر بھی آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنا دے رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب آ جاؤں گی ٹھیک ہے